وعلیکم السلام جی بولیے سر

ہاں بولیے جی جی جی بتائیں جی جی میرے پاس ہے جی ایک جومیٹری بکس ہو گیا اور پین وغیرہ پینسل

جی جی پانچ پینسل کون سی کمپنی کا دے دوں اپسرا یا ڈومس ڈومس کا ٹھیک ہے پانچ پینسل ہو گئے اور آگے جی جی وہ کتنے چاہیے جی جی وہ پانچ ہو گئے ٹھیک ہے کاپیاں میتھ کی یا ہندی یا انگلش کی وہ بتا دیں

جی جی جی کتنی کتنی پیس دے دوں سب میں سے میتھ انگلش اور ہندی کا ٹھیک ہے پانچ پانچ وہ رکھ لیا تو سر اس میں وہ بتا دیں کی بیس والی کاپی چاہیے یا تیس والی بیس کا رکھیں ٹھیک ہے تو وہ پانچ پانچ ہو گئے جی جی سر اس کے اماؤنٹ آپ کے ہو گئے

چار سو اسی روپیے ہو گئے لگ بھگ سر اسٹشنری میں ڈسکاؤنٹ کہاں آتا ہے سر اس میں پینسل وغیرہ میں بہت کم مارجن رہتا ہے ٹھیک ہے آپ آ جائیں میری دوکان یہاں شاہین باغ ٹھوکر نمبر چار سے جیسے اتریں گے وہاں پہ ایک سپر مارکیٹ ہے اسی کے بغل میں ہی دوکان ہے میری ٹھیک ہے تھینک یو اوکے